وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ جی بتائیے آپ کون بول رہے ہیں جی جی جی بتائیے جی جی میں پورنیہ میں لائن بازار میں زمین کا کارو وہ زمین پہ ڈیل کرتا ہوں جی آپ ہر طرح کی زمینیں میرے آپ کو مل جائیں گی یہاں پر میری شہرت بھی ہے میری ایمانداری کی وجہ سے لوگ مجھے جانتے ہیں اور میں ایماندار زمین دار ہوں تو آپ کو میرے پاس چوںکہ بہت سی زمینیں ہیں آپ کس ٹائپ کی زمینیں جانتے ہیں کس ٹائپ کی زمین چاہتے ہیں آپ جی تو میرے پاس تین جگہ ہے شہروں میں تین جگہ بہتر زمینیں ہیں ایک تو حضرت گنج پورنیہ لائن بازار کے پاس اور خود ایک لائن بازار میں ایک میرے پاس زمین ہے اور ایک اور زمین جو قصبہ اور پورنیہ کے درمیان ہے ایک مارکیٹ میں جی وہ بھی ایک زمین ہے یہ تین بہتر اور بہتر زمینیں ہیں میرے پاس ہے جو آپ لے سکتے ہیں اس وقت اور ان شاء اللہ آپ کو بہتر قیمت میں آپ کو زمینیں مل جائیں گی فی الحال تو ابھی ریٹ تو کافی ہائی چل رہا ہے اور جو میری زمینیں ہیں ان کا بھی ریٹ بھی تقریباً پانچ سے سات لاکھ ہے تو آپ جیسا بتائیں گے تو اسی حساب سے آپ کو ڈیل کی جائے گی آپ کے ساتھ جی کہاں پر آپ تو ایک کٹھہ آپ کو پانچ لاکھ روپے کا پڑ جائے گا ویسے تو سات لاکھ روپے کا ہے لیکن ہم آپ کو کیوںکہ میری ہم اپنے کسٹمر کو صحیح داموں پہ دیتے ہیں تو آپ کو پانچ لاکھ روپے میں ایک کٹھہ زمین دے دیں گے تو آپ کو کتنا چاہیے سارے کاغذات میرے یہاں ایک دم ایمانداری سے صحیح کاغذات اور پکی رجسٹری کے ساتھ ہم زمین آپ کو فراہم کریں گے کسی قسم کی کاغذائی کاغذی گڑبڑی نہیں ہوگی آپ کو تمام چیزیں صحیح طریقے سے آپ کے حوالے کی جائیں گی جی جی زمین میں آپ کو کوئی بھی کسی بھی طریقے کی کوئی دقت نہیں ہے ایک دم شہر میں بہترین زمین آپ کو فراہم کی جائے گی کسی بھی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی آپ کو جی بتائیے آگے اور کوئی بھی زمین کے سلسلے میں کتنی زمین چاہیے یہ ہمیں معلوم کرنا ہے آپ سے جی ٹھیک ہے آپ جیسا مناسب سمجھیں اور آپ کال کیجیے ان شاء اللہ آپ کو سہولیات دی جائیں گی خدا حافظ